मां कारीगरु आहियां माण्हू ऐं मां जंहिंमहिल नौकिरी ते लॻो हुअमि ऐं मूंखे पघार सुठी ॾींदो हो इन विच में हीउ जेके ॿिया कारीगर हूंदा हुआ हुअ मूंसां ख़ोसबाज़ी जामु कंदा हुआ भाई माल बरोबरु नथो कढें कचो थो कढें कोरा तरे करे कढि हीअं कढि त मां हुननि खे हा में हा मिलाए करे चवंदो हुअमि पोइ कुझु वक़्तु हू मुंहिंजो ॾिसी करे पोइ मूंसां सुठो ॻाल्हाईंदा हुआ पोइ मूंखे चवंदा हुआ ठीकु आहे ठीकु आहे